दौड़ लगाते समय दौड़ के रूटीन में स्ट्रैंथ और लचीलेपन को मैं वाकई में शामिल करता हूँ और यह ज़रूरी भी है क्योंकि केवल दौड़ना आपके शरीर को पूर्णतया स्वस्थ नहीं रख सकता अगर दौड़ के साथ आप धीरे धीरे स्ट्रैंथ की एक्सरसाइज़ करेंगे उसको लचीलापन बनाए रखेंगे तो आपको लचीलेपन की कुछ एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी सामान्यतः आदमी दो से तीन मिनट दौड़ सकता है तो मैं अक्सर दो से तीन मिनट दौड़ता हूँ उसके बाद में कुछ विराम लेता हूँ फिर डेढ़ से दो मिनट वापस रेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ स्ट्रेचिंग करता हूँ जिससे मेरी बॉडी को एक स्ट्रैंथ मिले और मेरे बॉडी के अंदर लचीलापन रहे लचीलेपन के लिए लैग की एक्सरसाइज़ हो गई लैग को स्ट्रेच करते हैं हाँथ घुमाने की एक्सरसाइज़ होती है और गर्दन को घूमाने की एक्सरसाइज़ होती है शोल्डर को घूमाने की एक्सरसाइज़ होती है और कलाई को घुमाने की एक्सरसाइज़ होती है साथ ही साथ कमर के लचीलेपन के लिए चक्रासन होता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं शामिल मैं करता हूँ और दूसरी बात स्ट्रेचिंग में जो मेरा रूटीन रहता है वह यह रूटीन रहता है सबसे पहले मैं पैर को खोल कर उसके हाँथ घुमाता हूँ दोनों तरफ झुक कर लेफ्ट से राइट लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूता हूँ और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूता हूँ ऐसा मैं प्रक्रिया करता हूँ फिर खड़ा होकर कमर को घुमाता हूँ और मेरा जनरली यह रूटीन रहता है दौड़ने के बाद में मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ लचीलेपन की उसके बाद में थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर दौड़ता हूँ और फिर लचीलेपन की एक्सरसाइज़ करता हूँ ऐसा दो से तीन सेगमेंट्स में करता हूँ तब कहीं जा कर बॉडी को पूरी तरह से एक्सरसाइज़ होती है